अ'ऊं इंस्टा चलानी इंस्टा उप्पर बड़े सारे अ'ऊं फोटोग्राफर दिक्खनी बा कोई बी शैल फोटोग्राफ़ी नी करदा सारे इ'यै करदे कोई किश चीजै दी फोटो खिचदा कोई किश चीजै दी फोटो खिच्चदा बे ढंगियां फोटो खिचदे नां उ'नेंगी ढंग ऐ नां किश कैमरा शैल होगा ते शैल फोटो आई जाना कैमरा नेईं शैल होगा ते फ्ही शैल फोटो नेईं आना स्किल ऐ नी ऐ खाल्ली कैमरे उप्पर खिच्चदे ते फ्ही शैल फोटो बनांदे ते फ्ही पोस्ट करी टकांदे अज्जकल इ'यै चला दे सारे सारे बेकार चलदे अज्जकल नी अज्जकल बिल्कुल शैल नी ऐ फोटोग्राफी कैमरे उप्पर डिपैंड करदा सारा किश सारा किश कैमरे उप्पर गै डिपैंड करदा नेईं ते